फट'ग्राफिखौ जोङो समाज सोलायनायावहा मोजाङैनो बाहायनो हायो जेरै जोङो बेबायदिनो माहाबा माहाबा बेबादिनो जोंहा हिदेन इसुफोर थानो हागौ जोंनि ससाइटिआव जोंनि समाजनि सिङावहा गोबां आन्दो आन्दो जाखोमानाय बिसयफोर थानो हागौ बे आन्दो आन्दो जाखोमानाय बिसयफोरखो जोङो फट'ग्राफिनि गेजेरजों पाब्लिकफोरनि मेगनाव लाबोनो हायो जोङो एवेरनेस दैखांनो हायो जोंहा दिनै पाब्लिकफोरावहा बिदिनो गुबुन गुबुन थांखिफोर बा गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ मिथिया जानो हागौ फट'ग्राफिनि गेजेरजों जोङो फट'ग्राफ खालामनानै बेनिनो गुबुन गुबुन पिकसार बनायनानै जोङो एवारनेस रेइस खालामनो हायो आरो जोङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मानसिफोरनि इसुफोरखौ सल्भ खालामनायावहा हेफाजाब खालामनो हायो फट'ग्राफिनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन बेबादिनो मा होनगोन जोंनि थानाय जोंनि थानाय थासारिफोरनि जोंनि थानाय बेबायदिनो एनभाइरेनमेन्टफोरनि फट'ग्राफ खालामनानै जोङो एनभाइरेनमेन्टफोरखो पाब्लिकफोरनि मेगनावहा दिन्थिनो हायो जेन पाब्लिकफोरा बेबादिनो मिथिनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो कमिउनिकेशनफोरावहा जोङो बाहायनो हायो फट'ग्राफिखौ दानि जुगाव जोंहा फट'फोरा मोनसे एकदम फास्त कमिउनिकेशनाव हेल्प खालामो फट'ग्राफिनि गेजेरजों जोङो बेबादिनो गुबुन गुबुन दाबसेनिफ्राय थानानै गुबुन गुबुन जायगायावहा जोङो मेडियानि गेजेरजों बेबादिनो रिपर्ट हरनो हायो फट'ग्राफिफोरखौ जोङो डकुमेन्ट बनायनानैहा बिदिनो दाबसेनिफ्राय दाबसे जायगायावहा जोङो दिनै दानि मुगायाव ससियेल मेडियानि गेजेरजों वाट्सेप फेसबुक एटसेट्रा बेफोरनि गेजेरजों जोङो थाबैनो फट'ग्राफ खालामनानै एक सेकेण्डआवनो जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव हरनो हायो बे बायदिनो जोङो फट'ग्राफिनि गेजेरजों कमिउनिकेशन खालामनो हायो आरो बेबायदिनो ससाइटियावहा जाबाय थानाय गुबुन गुबुन सिगाङाव बुंखानाय बायदिनो जोंनि समाजफोरावहा जाबाय थानाय गुबुन गुबुन सिं सिं खना खनलानि जाथायफोरखौ जोङो फट'ग्राफिनि गेजेरजों केपसार खालामनानै रेकर्ड खालामनानै जोङो मानसिफोरनि सिगाङावहा लाबोनो हायो फट'ग्राफिनि गेजेरजों जोङो रेकर्ड खालामनानै दोन्नानै माबा मोनसे जाथायफोरखो बा सिगांनि बुस्थुफोरखौ जोंनि हिसट्रिनि सिगांनि बुस्थुफोरखौ जोङो प्रुफ नायफिननो हायो जेरै जोङो दानि जुगावहा जुदि फट'ग्राफ खालामनानै दोनोब्ला देनां जोंनि इयुनाव जोंनि इयुननि जोलैफोरा बेबायदिनो दानि जुगाव मा मा जाबोदोंमोन समाजावहा मा मा जालांखो बेफोरखौ देनां जोंनि इयुननि गथ' ग'थाइफोरा बेबायदिनो फट'ग्राफिनि गेजेरजों नायनो मोनगोन आरो